मैं उस बीच की पीढ़ी का हिस्सा हूँ जो पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है ये दो अलग अलग दुनिया हैं आप दोनों पीढ़ियों को संभालने का अनुभव उसमें समानताएं और अंतर मैं बता रहा हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है उसको संभालने का अनुभव उसको संस्कार और ज्ञान की किस किस टाइम पे सोना है किस टाइम पे जागना है ये सब पूरानी पीढ़ी सीख देती है पुरानी पीढ़ी से सीखने का ये अनुभव मिलता है पुरानी पीढ़ी खान कैसे कब खाना है क्या खाना है ये सब पुरानी पीढ़ी सिखाती है युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी को हम ये सीख देते हैं कि क्या वस्त्र पहनना है किस तरीके से पहनना है किस तरीके से व्यवहार करना है किस तरीके से बातचीत करनी है लोगों से ये पुरानी पीढ़ी ये सब सिखाती है तो उनमें ये सब समानताएँ हैं हर चीज का अरे